तऽ चप्पल एहनो प्रकारके होइत छै जे चप्पल देखएमे बढ़िआँ नहि अछि जल्दी टूटि जाइत अछि आओर ओ प्लास्टिकके चप्पल पहिरलासंँ आँखिक रौशनी पर से असर होइत छै ताहि दुआरे खास कए कऽ प्लास्टिकके चप्पल पहिरबाक नहि चाही प्लास्टिकके चप्पल आँखिक रौशनी पर असर होइत छै आओर प्लास्टिकके चप्पल जल्दी टूटि जाइत छै ओ टिकाउ नहि होइत छै